हाँ मुझे पालतू जानवर पसंद है और मेरे पास पालतू जानवर में से मुर्ग़ी और मुर्ग़ा है और मैं इन्हें इस लिए रखना चाहूँगी क्योंकि घर में कहते हैं कि घर में एक ना एक जानवर होना चाहिए और मुर्ग़ी और मुर्ग़ रखने का यह मेरा उद्देश्य है कि उन से जो अंडे प्राप्त होंगे मैं उसे बेच कर अपने घर का रोजगार या अपने घर का सामान ख़रीद पाऊंगी अपना रोज़गार बढ़ा पाउंगी जिससे मेरे या मेरे घर में जो सदस्य हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके तथा उनका भरण पोषण हो सके जिससे एक सुखी परिवार हो